आज काल कंप्युटर ही अशी वस्त जावन पडल्या जी वस्त न्हय गरज जाल्या आज काल आमकां कसलेय टॅक्नोलॉजी जाणून घेतलो जाल्यार तेचें ज्ञान आमकां मोबायला वयल्यान किंवां कंम्प्युटरा वयल्यान किंवां लॅपटॉपा वयल्यानूच मेळटा कारण टॅक्नोलॉजी ही इतली एडवान्स जाल्या की प्रत्येक पावलार आमकां तेची गरज लागता आनी मुखारय लागतली सो आतां ती टॅक्नोलॉजी प्रत्येकाक समजून घेवपाक जाय कारण वेळ आमच्या खातीर रावचो ना वेळ दिसान दीस वेगळो वेगळो आपलें रूप दाखयत आसा सो प्रत्येकान टॅक्नोलॉजी कशी वापरपाची आनी टॅक्नोलॉजी नवी नवी एडवान्समेंट म्हणजे चेंजीस कशें जाता तें समजून घेवंकूच जाय आज आमी ट्वेंटी फस्ट सेंच्युरी एकविसावें शतकान आसात आनी ह्या शतकान आमकां जर कंप्युटर किंवां सादो एन्ड्रॉयड फोन वापरूंक कळना जाल्यार आमकां लोक हांसतले कारण हें चुकीची गजाल न्हय आमी ती चुकीची गजाल करून घेतल्या की आमकां आळस येता किंवां उबगण येता पूण आमी तें एक शिक्षण म्हणून शिकले जाल्यार तेचें आमकां खूब फायदे जातले हां हांव पयलीं खेप कंप्युटर शिकलों आनीक कंम्प्युटरांतले तरेकवार प्रोग्राम कशें चलतात आनी तें कशें चलोवप हें शिकलो हें आतां आज काल आमी एन्ड्रॉयड फोन यूज करतात हाची पयलीं आमी कोटी फोन यूज करताले बरोबर आसा खरें एडवान्समेंट खूब वाडत चलला फुडाराक अशेंय जावं शकता की सगळीं वकलां आसतलीं आनी आमी दोळ्यांनीच सगळें कंप्युटर लॅपटॉप आनी मोबायल एक व्हकलशें जातलें जावपाक कितेंय जावं शकता